हाँ बाजू

कराबैके छै तऽ हमरासँ सम्पर्क करू हम सभचीज करा देब पूजा पाठ पुनौराधाम जानकी मन्दिर फर्स्ट क्लास छै ओहिठाम तऽ आयब तऽ जाकऽ मोनो नहि करत एतेक अइसँ आउ पूजा पाठ करा देब हाँ आबि सकै छी जखन भेट करब तखन भेट करू आउ हम दुनू जगह रहै छी एक समय आठ घण्टा सिर्फ दै छियै टाइम जानकी मन्दिर आठ घण्टा पुनौराधाम

नै सबेरेसँ सबेरेसँ एक बजे तक लेल हम जानकी मन्दिर रहै छियै तकरा बाद जाकऽ हम पुनौराधाम चलि जाइ छियै

अहाँ आउ हम देख देब ग्रह हैत ग्रह शान्ति करबा देब ग्रह शान्ति करबा देब जे पूजा पाठ हेतै तकर देखा देब अहाँके जे करैब सङ्कल्प लेब करैब अपने आप ठीक भऽ जेतै किएक सभचीज ठीक होइ छै ने अच्छा ठीक छै माथा टेकू पूजा करू बाहर निकलू पूजा कऽ कऽ प्रसाद लऽ कऽ हम देखि सुनि देब जे ग्रह हेतै तकरा सभटा उपाय बता देब ग्रह शान्ति करा लेब सभ आदमी नीकसँ रहब पूजा पाठ करबै तखन ने पूजा पाठमे अहाँक धर्म हैत आओर अनेरो घनेरो सभसँ देखाबऽ लगबै तऽ तखन केना हेतै तहन नइ हेतै कि नऽ आरे वैष्णो माता गेलियै अहाँ अहाँके अन्दर दिल साफे नहि हैत पूजा पाठ केलासँ की हैत पूजा पाठ करबै दिल आत्मा साफ रखबै आत्मा सँ तनिको पूजा करै छै तऽ धर्म होइ छै आ आत्मा सँ जे पूजा नइ करै छै तऽ नइ धर्म होइ छै अहाँ सभ छी परिवार मे उलझन भेल तऽ अहाँके नेत केना हैत पूजा पाठ करऽ मे से कहूँ एकदम ठीक कऽ देबै सभके टीका लगा देबै सभचीज कऽ देबै नहि चिन्ता करू अहाँ सभ ठीक भऽ जेतै अइ लऽ कऽ हँ सभ ठीक भऽ जेतै हमसभ आब अहाँ राखू फेर काल्हि खनि भेट करब हम बात करब अहाँसँ